तुज्या आवडीचो खेळ खंयचो तेच्या बद्दल थोडी म्हायती दी म्हाजो आवडीचो खेळ म्हणजे फुटबॉल आतां फुटबॉल गोंयांत म्हणटा तो भरपूर फेमस गोवा इज ऑल्सो नोव्न एस अ स्मोल हब ऑफ इंडिया फॉर फुटबॉल जितले गोंयांत प्लेयर म्हणजे इंडियेचे प्लेयरस अरावंड एक वीस तीस परसेंट तरी गोंयचेच प्लेयर खेळटात आता हालीं तेंपार आय एस एल किंवां आय लिग हें फुटबॉल सगळे टुर्नामेंट स्टार्ट जाल्ल्याक गो इंडियेचे बरेचशें बारीक बारीक स्टेटांतल्यान बारीक बारीक गावांतल्यान प्लेयर्स बरें बरें उबारून आयिल्ले आसात आनी तेंकां अशीय ऑपोरच्यीनिटी मेळ्ळ्या की ते इंटरनॅशनल वचून सुद्दां खेळून येव येवन आयल्ले आसात आता इंडियेचो जो सुनील छेत्री आसा तो जगांतलो फोर्त मोस्ट गोल स्कोरर आसा आता इंडिया शंभर रेंकार सुद्दां ना इन वल्ड फुटबॉल पूण तरी तेका इतलो तो बरो खेळटा आनी इतलो तो फेमस जाल्लो आसा कारण ताचे स्कील्स आसात आनी तो फक्त इंडियेंत खेळ्ळा भायर केन्ना खेळूंक ना तशेंच बाकी आमचो ब्रम्हानंद शंखवाळकार आसा ही इज द लेजंड ऑफ फुटबॉल इन गोवा तो इंडियेक जावन खेळिल्लो आसा एज अ गोल किपर आनी तेन्ना इंडिया इंटरनॅशनल कप सुद्दां जिखील्ले आसात बाकी सद्याक एक फुटबॉल म्हणटा तें जग भर इट्स अ वल्ड वायड स्पोर्ट बाकी सगळे स्पोर्ट काही कंट्री खेळटात पूण फुटबॉल असो स्पोर्ट आसा की जवळ जवळ एकशें पन्ना एकशें साठ कंट्रि खेळटा तो स्पोर्ट्स आनी सगळे एंजोय करतात रिसेंटली आतां वल्ड कप जाल्लें आसा इन डिसेंबर जितूंत अर्जंटीना लेड बाय मॅसी जिखील्ले आसात वल्ड कप दे हेव बीटन फ्रांन्स आनी फायनल इतली इंट्रस्टींग जाल्या की सगळे पळयतूच उरले फायनल कशी जाली ती आता रिसंटली युरोपांत फुटबॉल सगळी स्टार्ट आसा बाकी चायनांत आसा जपान आसा ऑल ओवर द वल्ड सगळी कडेन लिग्स आसतात आनी थंयच्यान मागीर उभरून एक एक कप्स आसतात तितूंतूय तू पार्टीसिपेट करतात कांय क्लब्स आनी थंय कंट्री रिप्रेजेंट करपाक शकता